जय झूलेलाल असांजे प महाराष्ट्रा में बंबई यूनिवर्सिटी पूने यूनिवर्सिटी दिल्ली जा केतिरा ई इस इस आहिनि जेके कॉलेजिस आहिनि पहिरियों त हुनखा पोइ ॿिया बि इंसटीट्यूशन आहिनि जीअं त इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलोजी बोंबे मुंबई टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च तंहिंखां पोइ आहे सावित्री बाई फुले पूने यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ बुंबई नार्सी मोनजी इंस्टीट्यूशन ऑफ मेनेजमेंट एंड हायर स्टडीस बोंबे ऐं सी बी एस जा बि घणेई आहिनि हीअं त असांजे हिननिमें घणा ई कोर्सिस ऑफर करिया वञनि था फोर एक्जाम्पल शिवाजी यूनिसर्टी कोल्हापुर जी सिक्सटी टू कोर्सिस आहिनि ॿाहठि कोर्सिस सिम्बल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जेका पूने में आहे हुन में सतरि कोर्सिस ऑफर कया वञनि था टाटा इंस्टीटयूशन शोशल साइंस में बि चोहतरि कोर्सिस आहिनि अहिड़े नमूने घणाई इंस्टीटयूशन जंहिंमें अलॻि अलॻि कोर्स ऑफर करनि था ॿार निर्णय पंहिंजे दिलपसंदि कोर्सिस खणी पंहिंजी ज़िंदगी सक्सेस कनि था जय झूलेलाल